बोलिए हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे जिम जॉइन आपकी एज क्या है हाँ आप आप किस उद्देश्य से यहाँ जिम जॉइन करना चाहते हैं जी आप फीस जमा कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा कर आप यहाँ आ सकते हैं आप कौन सा टाइम अच्छा पसंद करेंगे मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम बिल्कुल कर सकते हैं आप आपको किस तरीके की एक्सरसाइज़ेज़ पसंद आएंगी या फिर आप करना पसंद करेंगी मतलब वेट लूज करने के लिए या हाइ वेट बढ़ाने के लिए या फिर चेस्ट के लिए या फिर हाइट के लिए बट आपकी एज के हिसाब से आपको थोड़ी नॉर्मल टाइप की एक्साइज़ करनी पड़ेंगी और आपको वेट गेन करने के लिए करना पड़ेगा हाँ आपको एक डाइट चार्ट बना कर दिया जाएगा आप उसे फॉलो करिएगा रोज सुबह आपको उठने के बाद ब्रश करने के बाद कुछ हरे फूड्स ग्रीन्स जो रहते हैं मूंग दाल चना दाल और यह सब खाना होगा और फिर सोयाबीन की बड़ी आप सब्जी में ले सकते हैं राजमा चावल दोपहर के खाने में या फिर और बहुत सारे जो रहते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फाइबर रहते हैं वह चीज़ें आप ले सकते हैं और फिर रात में अगर आप अब मॉर्निंग का टाइम चूज़ करते हैं तो आप एक्सरसाइज़ करने के बाद या वेट लिफ्ट करने के बाद आप अंडा एक अंडा दूध मिल्क शेक यह सब भी पी सकते हैं बादाम काजू यह सब भी ले सकते हैं आपको सबसे पहले तो नार्मल एक्सरसाइज़ करनी होंगी फर्स्ट डे में नॉर्मल एक्सरसाइज़ सिर्फ जैसे की नेक मूमेंट हैंड मूमेंट अप डाउन सीटअप्स हाँ हमारा जिम बालाघाट के मुन्ना स्टेडियम में है और यहाँ पर हर टाइप की सिक्योरिटी के साथ में सी सी टी वी कैमराज़ के साथ में हर तरीके का हेल्प दिया जाता है और बहुत महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सिक्योर जगह है क्योंकि एक गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी संस्था है आप गोल के लिए आपके किस गोल के लिए जिम जॉइन करना चाहते हैं आप ज़्यादा परेशान मत होइए ये सब चीज़ें होता है बस आप खाने पीने में अच्छा ध्यान रखिए और जितना हो सके वेट को वेट बढ़ाने का सोचिए मतलब देखो एक फिट बॉडी बनाने के लिए आपको जिम में आना है और गुड एक्सरसाइज़ करने के साथ साथ जो वेट लिफ्ट्स होते हैं उन सबको भी उठाना है ठीक है आप जॉइन कर सकते हैं थैंक यू जी जी आप कल से बिल्कुल आ सकते हैं